चूड़ी बड़ा प्यारा लगैछेै भर भर हाथ जब चूड़ी पहिरे छी ने खन खन आवाज करैछै बड़ा अच्छा लगैछै आओर हरा चूड़ी सावनके मौसममे हरा चूड़ी पहिरै छिए आओर अच्छा लगैछै लाल चूड़ी नया नया शादीवाली सब पहिरै छै लाले लाल चूड़ी भर भर हाथ बहुत अच्छा लगैछै चूड़ी तऽ इन्डिया सब औरतरऽ हाथोमे तोरा चूड़ी मिलि जेतौ भर भर हाथ चूड़ी चूड़ीके बिना तऽ बाप रे कामे नहि चलैत छै सबरो हाथमे चूड़ी होना बहुत जरूरी छै लागैत छै यहाँ एकदम चूड़ी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लगैत छेै हाथमे